मेरा नाम सूर्यांश है मैं आई आई टी दिल्ली से पढ़ाई कर रहा हूँ मेरा शौक कंप्यूटर लैपटॉप इसमें ज़्यादा है और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं इसमें कुछ डेवलपमेंट लाए आए तो मैं इसमें कुछ डेवलपमेंट लाना चाहता हूँ हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और अपने भारत का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ और मेरा शौक जो है क्रिकेट में है क्योंकि यह बचपन से है जो मेरे जो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी जो है वह एम एस धोनी हैं और मेरे को काफ़ी शौक क्रिकेट का मैं क्रिकेट भी अच्छा खेलता हूँ मैं आज जितना भी क्रिकेट सीखा हूँ वह हमारे भारतीय खिलाड़ियों सीखा हूँ जैसे एम एस धोनी विराट कोहली रोहित शर्मा के एल राहुल हार्दिक पांड्या आदि इन सबसे मैं क्रिकेट सीखा हूँ लेकिन जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा खिलाड़ी हैं वह मेरे एम एस धोनी है मैंने उनके बारे में खूब कुछ खूब पढ़ा भी है जैसे मैंने देखा उनकी फ़िल्म भी आई थी उन पर मैंने वो भी देखी थी और उससे मैं ये जाना कि उन्होंने बचपन में कई अपने परिवार जैसे जब जब उनका जो उनका जो इंटरेस्ट था वह क्रिकेट में था लेकिन उनके परिवार वालों ने उनको मानते नहीं वो चाहते थे कि वह पढ़ाई करें और लेकिन उन्होंने अपने परिवार पर भी ध्यान दिया और क्रिकेट पर भी ध्यान दिया और आज वह हमारे भारत के बहुत ही मशहूर क्रिकेटर भी रहे हैं तो उनको देखकर ही मेरे को क्रिकेट का शौक चढ़ा और जैसा मैंने मेरे मित्रों से मैंने पेंटिंग सीखी ऐसे मैंने आसपास से खूब जो शौक है मेरे पेंटिंग जैसे पेंटिंग वगैरह ये इनके शौक पैदा करे और आज मैं बहुत अच्छी पेंटिंग भी करता हूँ और कंप्यूटर्स में भी मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ और ऐसे ही मैंने अपने कई हॉबीज जो है वो डेवलप करी है